गोल्डन साड़ी वरिती आहे मूंखे जाम वणी आहे पर मां साड़ी पाए वयमि त सभिनी एतिरी तारीफ़ कई सभिनी खे जाम साड़ी वणी आ्हे